हैलो हां जी महाराज केह् सेवा करी सकनें अस थुआढ़ी सनाओ हां जी हां जी जगह महाराज बड़ियां जगहां न कठुआ जिन्नी कठुआ डिस्ट्रिक्ट च न जगह घूमने आह्लियां इन्नियां कुदै निं है गै निं ऐ हुकम करो कु'त्थें कु'त्थें घूमना सब तू पैह्लें आई गेआ सुकराला माता फिर जसरोटा माता सुकराला माता बड़ी शैल जगह ऐ दूरा दूरा लोग आंदे इत्थै घूमन ताईं छड़ी लेइयै आंदे ऐ फिर जसरोटा माता आई गेई हां जी जसरोटा माता आई गेई फिर जसरोटा हां जसरोटा डैम आई गेआ फिर बड़ी शैल शैल जगह ऐ जसरोटा डैम बड़े दूरा दूरा लोग आंदे इसी दिक्खन ताहीं बड़ा शैल डैम ऐ एह् ते अल्ली में कोई लाई लैओ में दो म्हीने पैह्लें गेदा हा इत्थें घूमन ताहीं यारें दोस्तें कन्नै तुस अपनी फैमिली फूमली लेइयै आओ कोई गल्ल निं ऐ टूरिस्ट स्पाट बड़े शैल शैल न कठुआ डिस्ट्रिक्ट च तुसेंई पूरा इ'यां पूरा एंजाय कराई ओड़गे कोई टैंशन निं लैनी कुसै गल्ल दी ठीक ऐ होर कोई सेवा होग साढ़े लायक सनाएओ हां होर बी बड़े शैल शैल जगह न जियां जसरोटा डैम होई गेआ सुकराला माता होई ठीक ऐ महाराज ओके ठीक ऐ